दिक्खो जी पैह्ले साढ़े एरिये च कोई बूह्टा बाह्टा नेईं हा जेह्ड़ा है हे ते ओह् ग्राईं लोग पेइयै ब'ड्ढी ओड़दे हे ते कोई पुच्छ मंग नेईं ही होंदी हून गल्ल बात इयां ऐ कि हून जेह्ड़े लोग न लोग बी अवेयर होई गे न ते गौरमैंट ने बी बड़ी सकतियां करी ओड़ियां न ते हून ब'ड्ढने दे बज़ाए लोग गौरमैंट बड़े बूह्टे लोआ दी ऐ ते साढ़े एरिये च जेह्ड़ा मतलव के पलूशन बगैरा बिल्कुल खत्म होई'जा ते इत्थूं दा जेह्ड़ा बड़े फैक्टर होंदे न गौरमैंट दे ते जिन्ना बी साढ़ा एरिया ऐ सब मतलव पलूशन फ्री ऐ इत्थे बड़े सारे बूह्टे लोआए न गोरमैंट ने ते बाकी गोरमैंट ने बड़ियां स्कीमां कड्ढियां न पैह्लें गोरमैंटां आंदियां हियां पैसा खंदियां हियां बड़ियां कलोनियां ते बड़ा किश आंदा हा लेकिन कुसै गरीब लोकें तक नेंई हा पौंह्चदा पर गरीब जेह्ड़ा ओह् गरीब गै होंदा जा दा हा अमीर जेह्ड़ा ओह् अमीर होंदा जा दा हा ते हून गल्ल बात एह् ऐ जे भाई जेह्ड़े लोक स्कीमां औंदियां न ते ओह् बाकायदा लोकें तक पुजदियां न ते साढ़े इत्थें एरिया च हून इक साढ़े इत्थे पाडर एरिया ऐ उत्थें बत्ती कलौंनियां दित्तियां न मोदी साह्ब नै ते इस करियै इक ग्रां दे बिच्च जित्थें सट्ठ घर चाली घर होन ते बत्ती कलौनियां औन बड्डी गल्ल ऐ इस करियै गौरमैंट ने पैह्लें इत्थें कक्ख बी नेंई हा साढ़े इत्थें कोई हैल्थ दा नेंई हा कोई कुछ नी हा साढ़े इत्थै हून परमंडल हस्पिटल बी जेह्ड़ा बड़ा बधिया बनी गेआ ते साढ़े इत्ते मतलव डाक्टर बी औंदे न मशीनरी बी है बैड्ड बी हैन कोई बी मतलव बमार बमूर होई जंदा ऐ ते उसी हर फैसलिटी इत्थै लभदी ऐ ते बाकी ओ जेह्ड़ा पैह्लें क्राईम बी बड़ा हा कोई लोकें पैसे पूसे लेईयै पुलिस डपार्टमैंट नै ये बो बंदेंई छोड़ी ओड़ना ते हून अजकल तुसें पता डिज़टल जमाना ते सारे लोग मैंटे च विडियो बनाई लैंदे ते सब किश मैंटे च करी लैंदे ते हून ऐसा कोई कम्म नी होंदा ते गोरमैंट दे सारे रूल सख्त न ट्रैफिक रूल दिक्खी लैओ इन्ने जबरदस्त होई गेदे न ते पैह्लें इक्क बंदा इयां जंदा होंदा हा ते बगैर हैलमटै त्रै त्रै बंदे लद्दी लैंदे हे स्कूटर मोटर सैकलें पर ते कुछ पुच्छ मंग नेंई ही ते अज्ज अगर दो बंदे बौह्ने न स्कूटरे पर ते स्कू़टरा पर दो गै हैलमटां चाही दियां न ते इस करियै गौरमैंट जेह्ड़ी ऐ बहुत ही डवैलमैंट करा दी ऐ पैह्लें जेह्ड़े लीडर होंदे हे उनें केह् करना कि लोकें कोला पैसे ठग्गियै ते माराज तुसें नौकरियां लोआने आं ते जे करने आं बो करने आं ते इयां लोकेंई चोंदे रौंह्दे हे ते अज्ज दी डेट च गल्ल एह् ऐ के जेह्ड़ी साढ़ी बी जे पी गौरमैंट आई ऐ साढ़े इत्थें एरियै परमंडल बिच्च कक्ख नी ऐ हा अज्ज गौरमैंट ने इन्ना पैसा इत्थें लाई दित्ता ते गौरमैंटां इत्थें लक्खां करोड़ां रपे लग्गा दे न ते करोड़ां अवा दे बी हैन सैंटर गौरमैंट स्टेट गौरमैंट मतलव इन्ना किश करा दी ऐ साढ़े आस्तै के अस तुसें दस्सी नी सकदे कि इन्ना कुछ बनाया ऐ पैह्लें इत्थें साढ़े देबक ही परमंडल देवक ते लोकेंई जिसलै हाड़ आई जंदा हा ते लोग कुदै आई जाई नी हे सकदे ते अज्ज गोरमैंट ने इत्थै देवका दे उप्पर दो दो पुल बनाई दित्ते न बक्खियें इक पाथवे बनाई दित्ता ते जेह्ड़ा अस ते लोग मतलव लोकें गा बड़ी सुविधा होई गेई ते हून गौरमैंट ने अगर इत्थें दो एरिये न और इत्थें होर बी पैसा अवा दा ऐ ते गौरमैंट दड़ा दड़ पैसा ला दी ऐ ते अस बड़ा शुक्रिया करने आं मोदी साह्ब दा जिनें इन्ना मतलव साढ़ा सोचेआ गरीब जनता दे बारे च इन्ना किश उनें कित्ता ऐ ते मतलव अस भगवान उनेंई होर तरक्की देऐ ते जेह्ड़े साढ़े इत्थू दे लोकल लीडर हे उनें बी बड़ा किश इत्थें आस्तै करवाया ऐ ते मोदी साह्ब दा अस बड़ा ही शुक्रिया करने आं जिनें मतलव इन्ना साढ़े ग्राईं लोकें दे बारे च सोचेआ ते हर चीज होई गेई ऐ हस्पिटल इत्थें ऐ प्राईमरी हैल्थ सैंटर ऐ साढ़े परमंडला च मतलव बैड सुविधा इत्थें ऐ मतलव इत्थें होंदे नै मतलव डैंटल इत्थें बैठदा ऐ ऐक्सरे इत्थें होंदे मतलव हर चीज़ मतलव इत्थें साढ़े अवेलेवल ऐ साढ़े इत्थें ते इस करियै अस गौरमैंट गी गुज़ारिश करने आं कि जेह्ड़ी चीज़ इत्थें रेही जा ते ओह् बी इत्थें साढ़े बी डी ओ मैड़म साढ़े इत्थें बौंह्दे न बड़ा किश मतलव बनाई ओड़ेआ मोदी साह्ब ने मतलव इन्ना अस सोची वी नी सकदे हे कल्ला गी ऐसी गौरमैंट बी औह्ग जेह्ड़ी साढ़ा इन्ना साढ़े गरीब लोकें दे बारे च सोचग ते बड़ा किश ऐ ते हून इत्थें कोई चीजा दी कमी मतलव कमियां ते खैर पूरियां होंदियां नी हैन बट फिर बी बहुत कुछ इत्थें आई गेआ ऐ जेह्दे कन्नै मतलव आम जनता गी जेह्ड़े गरीब लोग न उनेंगी बी हर बंदे गी मतलव इसलै जेह्ड़ी गौरमैंट औह् हर बंदे गी गरीब अमीर गी इक्क नज़र कन्नै दिक्खा दी ऐ ते इस करियै चलो अच्छा उऐ होंदा जेह्ड़ा सारें गी बराबर लेइयै चलै ते गौरमैंट दी बहुत ही मैह्रवानी ऐ जेह्ड़ा उनैं असें लोकें गी इत्थें तक्कर पज़ाया ऐ अस लोग सोची बी नी सकदे हे भाई साढ़े बी घरा तक कोई गड्डी जाह्ग मतलव कोई किश होग इत्थें हर चीज़ अल हर पानी बिजली हर चीज़ दी सुविधा इसले बी जे पी गौरमैंट ने असें लोकें गी दित्ती ऐ गौरमैंट दे अस बहुत ही बहुत बहुत धन्याबाद करने आं जेह्ड़ा इनें लोकें असेंई गौरमैंट ने असेंई इत्थें पजाया ऐ बोट ते पैह्लें बी होंदे हे सब किश होंदा हा मगर होंदा कक्ख नेंई हा अज्ज दी डेट च हर किश सारे लोकें कोल ऐ सब बी जे पी गौरमैंट दा देन ऐ इक करियै बहुत बहुत धन्याबाद इं'दा लोकें दा गौरमैंट दा